हमारे इहाँ बहुत तरहके पर्यटक केँ घुमै बला जगह है छियै से जानकी मन्दिर पुनौराधाम बैष्णो सीतामढ़ी मे एक छोटासा एक एक एक जगह पे बैष्णो मन्दिर है घुमै के लेल इहाँ पर पर्यटक दूर दूरसे घुमे अबैत है अछि आओर हमरा बगल मे अगल बगल मे आओर सारा बहुत मन्दिर है इहाँ पर हर तरहके सुबिधा पर्यटक के मिलै छै जाहिसे कि बस आँटो आओर ट्रेन हर तरहके सुबिधा मिलै छै इहाँ पर अऽ जानकी मन्दिर मे अगर कोइ आदमी ठहर जाइ तऽ उनकारा भर पेट भोजन करायल जाइ छै प्रसाद के रूपमे आओर आओर उनकारा हर तरहके ब्यबस्था देल जाइ छै पर्यटक के रहै के लेल इहाँ तरह तरहकेँ एकदम ब्यबस्थित होटल है जहाँ रङ्ग बिरङ्ग के खाना मिलै छै रङ्ग बिरङ्ग के ब्यबस्था है रहै के सुबिधा जइसन लोग वैसने आबै छै वैसन सुबिधा खोजै छै ओइसन मिलै छै इहाँ पर बहुत सारा भोजनालय है आओर मनोरञ्जन के सुबिधा भी मिलै है आओर बहुत तरहके सुबिधा है मन्दिर मन्दिर मन्दिर मे बहुत सारा ब्यबस्था है पूजा कराबै के लेल जब खोजी तब रहैत आओर आओर ई लोग मिलै छै आओर मन्दिर मन्दिर भब्य है इहाँ जानकी मन्दिर जानकी मन्दिर सभसे उत्तम आओर सभसे भव्य मने मानल जाइ छै जहाँ पर दर्शन करै के लेल देश बिदेश से लोग अबैत है इहाँ पर कुछ समय कुछ हजार साल पहिले जानकी जी के जन्म भेल रहै एहि जगह पर जानकी मन्दिर बनैल अछि इहाँ जानकी जी के अऽ जन्म स्थल मानल जाइ छै या फिर कहि तऽ इहाँ पर जानकी माँ सीताके के मायके कहल जाइ छै एहि के लेल दूर दूर देश बिदेश से लोक अबै छै देखे आओर कि सीताजी के मायका कैसन हय उनकर रहन सहन कैसन हय इहाँ के लोग अऽ बहुत एहिके लेल बहुत सेवा प्रदान करै छै पर्यटकके आओर पर्यटक इहाँ से खुश हो के जाइ छै भोजन रहन सहन खानपान हर चीज के ध्यान रखल जाइत अछि